جی نہیں میں نے کبھی کوئی رننگ ورزش نہیں کی ہے کیوںکہ یہ میں ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہوں اور میرے پاس ابھی اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ میں ان کاموں میں شریک ہو سکوں کیوں کہ میں صبح ایک دوڑ لگاتا ہوں کچھ دور تک دوڑتا ہی رہتا ہوں کیوںکہ میں ایسے کالج میں پڑھتا ہوں یہاں پڑھائی کے ساتھ ساتھ ورزش اور صحت پر بھی پورا پورا دھیان دیا جاتا ہے ورزش انسان کے لیے بہت ہی اہم عمل ہے ورزش سے صحت اچھی رہتی ہے اور اس ورزش میں دوڑنا بھی شامل ہے یوں تو ہم جو کھیل کھیلتے ہیں اس میں دوڑ بھی شامل ہے اور ہم ہر روز صبح بہت دور تک دوڑتے چلے جاتے ہیں اور میں مانتا ہوں بلکہ میرے اساتذہ بتاتے ہیں کہ انسان کو صحت مند رہنے کے لیے دوڑنا ضروری ہے دوڑنے سے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں اس میں انسان کی صحت کی بھلائی ہے انسان پر سستی اور کاہلی سوار نہیں ہوتی ہے وہ ہمیشہ چست اور تندرست رہتا ہے اسی لیے ہم سب کو روزانہ دوڑنا چاہیے چاہے وہ تھوڑا ہی ہو اور ہمارے اسکول میں اس کی پابندی بھی کرائی جاتی ہے میں اور ہم میرے تمام دوست اس پر سختی کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری صحت بھی اچھی رہتی ہے الحمد اللہ میں دوڑ کو بہت ہی اہمیت دیتا ہوں آپ بھی خوب دوڑا کیجیے